ہمارے گھروں میں برتن دھونا ایک عام بات ہے ہمارے گھر کی عورتیں اپنے ہاتھوں سے برتن دھوتی ہیں اور ہمارے یہاں رواج ہے وہ عام طور پر تیل والے برتن ہوں یا بہت زیادہ اگر گندے برتن ہوں تو راکھ کا استعمال کر کے برتن کو صاف کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ صابن کا استعمال کرتے ہیں صابن اور سرف کا استعمال کرتے ہیں جس سے برتن اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں لیکن راکھ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور راکھ کے استعمال سے بہت سارے برتن بہت اچھے سے صاف ہوتے ہیں خاص طور پر چربی یا تیل والے یا ریفائنڈ تیل والے جو برتن ہوتا ہے اس میں خاص طریقے سے چکنا پن ہوتا ہے جو کہ راکھ سے بہت اچھے سے دور ہو جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے گھروں میں برتن دھونے کے لیے راکھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے یہاں بہت عام ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دیگر کیمیکل کا بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ آج کے ٹائم پر بہت عام ہو چکا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ برتن دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے